असांजे डिस्ट्रिक्ट थाणा डिस्ट्रिक्ट उल्हासनगर में मेन ज़रियो जेको आहे रोज़गारीअ जो उहो आहे कपिड़ा बज़ारि मां ऐं फैक्ट्रिनि मां असांजे हितां जा जेके सिंधी आहिनि उहे वधीक कोशिशि इहे ई कंदा आहिनि कि असां पंहिंजे धंधे खे अॻियां वधायूं पर जंहिं अगरि हुन खां पोइ बि को अगरि नौकिरी पारे वञणु चाए त हर को पहिरों इअं ई पसंदि कंदो की असांखे सरकारी नौकिरी मिले छो त हुनजा फ़ाइदा नौकिरी हूंदे बि हूंदा आहिनि ऐं नौकिरी छॾण खां पोइ बि मिलंदा आहिनि हा अॼु जी तारीख़ में निजी जेके कंपनियूं आहिन जंहिंखे असां प्राइवेट नौकिरी चवंदा आहियूं उहे बि अॼु किथे किथे सुठा ऑप्शन ॾियन था सुठा विकल्प ॾियनि था त असांजी युवा पीढ़ी हुन तरफ़ बि थोरी डाइवर्ट थी वेई आहे थोरी मुड़ी चुकी आहे ऐं हुन पासे बि उहा निहारणु शुरू करे थी असांजे डिस्ट्रिक्ट में असांजे उल्हासनगर में बि असां बेरोज़गारी ॾिठी आहे पर हिकु ॻाल्हि असांजे उल्हासनगर जी ॾाढी सुठी आहे की गांवनि गांवनि मां जेके आया आहिनि उन्हनि खे हिते रोज़गार सुठो मिलियो आहे ऐं उन्हनि जो ज़िंदगीअ जो जीअण जो तरीक़ो बि ॾाढो ही सुठो थी रहियो आहे जेके असांजा हिते बेरोज़गार भावर आहिनि भेनरूं आहिनि उन्हनि खे अॻियां वधाइण लाइ कुझु न कुझु असां सिंधी भावरनि खे भेनरुनि खे क़दमु खणण घुरिजे जीअं उहे बि पंहिंजे पेरनि ते बीहनि ऐं पंहिंजे ख़ुशिहालु ज़िंदगी जीअणु शुरू करे छॾनि